हलो मां एम आइ मोबाइल वरितो एम आइ मोबाइल ॾाढो सुठो मोबाइल आहे हा ॾाढो सुठो मोबाइल आहे हुन जूं सभु एपलिकेशन्स फंक्शन्स ॾाढा सुठा आहिनि ऐं हुन जी टच स्क्रीन बि सुठो कमु कंदी आहे ऐं मोबाइल हैंग बि नथो थिए हा ऐं बैटरी बैकप बि तुंहिंजो ॾाढो सुठो आहे हा सुबुह जो असां चार्ज कयूं था नैक्स्ट डे मोरनिंग असां नैक्स्ट डे सुबुहु ओ असांखे चार्ज करिणो थो पिए हा कोई तकलीफ़ न आहे ऐं हिनजो आवाज़ बि म्यूजीक जो ॾाढो सुठो थो अचण अचे ॾाढो बेस्ट बेस्ट मोबाइल आहे इहो